साढ़ी कुश साल्लें च जेह्की अर्थव्यवस्था ऐ ओह्दे च काफ़ी सुधार होआ दा ऐ की के हर इन्सान पैसा कमा दा ऐ किन्ने कुश साल पैह्लें एह्दे पैह्लें शा इन्ना पैसा दा नेहा लोकें पैसे इक इक पैसे तरसना पौंदा हून जेह्का पैसा हर इन्सान कोल पैसा ऐ हून बड़ा हारे जेह्के कारखाने खु'ल्ला दे कोई स्टील कपड़ा कोयला और जूता कपड़ा एह्दे बिच्च गै जिन्ने बी कारखाने खु'ल्ला दे साढ़े औंदनी दा साधन बधा दे न जेह्की साढ़ी अर्थव्यवस्था ठीक होआ दी ऐ एह् जेह्कियां कारखाने न जिन्ने बी खु'ल्ला दे एह्दा हर इन्सान गी पैसा कमाने मौका मिलादा तां गै साढ़ी अर्थव्यवस्था थोह्ड़ी ठीक होआ दी ऐ और जि'यां अस पैह्लैं हुंदा पैसा जेबै च रखदे होंदे हून डिज़टल पेमैंट केह् ऐ के अस अपने मोबाइलै च पैह्लैं बैंक च लाईनां लाना पौंदियां हां हुन अपने जिसलै बी जरूरत पवै अपनै फोनै च तुस कुसै गी पैसे देना होंदे ता ओह्दै च तुस भेजी सकदे ओह्दा कआउंड़ नम्बर पाया ते उसी भेजी सकदे अस्सै लै पैह्लै पैह्लैं हुंदा हा लैनां लाओ छुट्टी ऐ आना जाना कोई साधन नि इन्ना ओह् नी होंदा एह्दे कारण बी जेह्का साढ़ा फाईनैन्शल फैक्टर एह्दै च बड़ी मदद मिली